دہلی میں توانائی کی پیداوار میں جغرافیہ اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں دھوپ وافر مقدار میں دستیاب ہے جس کی وجہ سے شمسی توانائی کے منصوبے کامیاب ہو رہے ہیں دہلی میں واکسائٹ اور مائکہ جیسے معدنیات براہ راست دستیاب ہیں دستیاب نہیں لیکن قریبی ریاستوں سے ان کا استعمال ہوتا ہے خاص طور پر بجلی بنانے والے پلانٹس میں ہیں شہر میں توانائی کے نظام کے لیے بجلی گھر اور شمسی توانائی کے یونٹ قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ صاف اور پائیدار توانائی فراہم کی جا سکے